مذہب لوگوں کو ایک ساتھ رکھتا ہے مذہب سے ہی لوگوں کے اندر محبت رہتی ہے کیونکہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنے ہی مذہب کا ہوتا ہے تو لوگوں کے دل میں اس کے لیے قدرتی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور کمیونیٹی جو ہے وہ دوسرے مذہب کے تہواروں کے لیے بھی لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے جیسے کہ اگر انسان

جیسے کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے پچھلے سال دیوالی کا تہوار جو ہے وہ بہت زیادہ دھوم دھام سے منایا تھا اپنے ہندو دوستوں کے ساتھ